जी हाँ मैंने ऐसी किताब पढ़ी है जिसने मुझे बौद्धिक रूप से काफ़ी चैलेंज किया था ये किताब मैंने तकरीबन आज से चार से पाँच वर्ष पूर्व पढ़ी थी और वह किताब महात्मा बुद्ध की जीवन के बारे में थी उसमे बताया गया था कि महात्मा बुद्ध नास्तिक थे और वैसे भी जैन और बौद्ध धर्म नास्तिक ही माने जाते है लेकिन महात्मा बुद्ध के नास्तिक होने के बावजूद बहुत से लोग उनकी मूर्ति बना कर उन्हीं की पूजा करते हैं जो की मेरी समझ से बिलकुल बाहर की चीज है और जिसने मुझे बौद्धिक रूप से सोचने पर बहुत ही विवश किया था उस किताब में उन्होंने बताया था कि धर्म का मतलब धारण करना होता है ऐसा धर्म जिसे हम अपने जीवन मैं उतार करें उतार सकें जिसमें विश्व की सभी जीवों की प्रतीक दया का भाव हो और हम साथ ही सृष्टि में ही ईश्वर को देखो तो यह किताब थी जिसने मुझे बौद्धिक रूप से काफ़ी चैलेंज किया था उस किताब के लेखक का नाम तो मुझे याद तो नहीं है लेकिन वह बहोत ही अच्छी किताब थी इन तरह की किताबों के बारे में समय समय पर मैं अपने दोस्तों से और परिवार वालों से चर्चा करता हूँ कि आखिर हमारा धर्म कैसा होना चाहिए के धर्म का मतलब सिर्फ पूजा और पाठ ही होता है या कुछ इससे भी आगे की चीज़ होती है धर्म तो यही चीज़ मुझे बार बार सोचने पर विवश करती है इस तरीके से महात्मा बुद्ध की किताब थी जिसने मुझे बौद्धिक रूप से बहुत ही चैलेन्ज किया था